मां हिक नई ड्राइंग ठाहिणु महिल रंग ब्रूश रंगनि जी प्लेट ड्राइंग शीट केनवास पैंसिल सभु पंहिंजे साण रखंदी आहियां पोइ पंहिंजे मन में कई सीनरियुनि जी कल्पना कंदी आहियां न सम्झ में अचे त ऑनलाइन ॾिसी सम्झण जी कोशिश कंदी आहियां कॾहिं कॾहिं कुझु ऑफलाइन बि ॻोल्हण जी कोशिश कंदी आहियां आहियां सां मां हिन वक़्तु टे चारि प्रोजेक्ट ते यानि ड्राइंग ते कम करे रही आहियां कोई बि हिकु पूरी थियण ते तव्हांखे ॿुधाईंदसि